हेतौ जेबय घुमय लए तोरा आरके जिलामे कोन चीजके सुविधा छै

हँ तऽ आओर जे छै कते रुपैये पैसा खर्चा होतय घुमय कऽ लिये इहाँ मतलब जे छै घुमयवला छियै मधेपुरा जे छै कतऽ बढ़िआँ सुविधा छै मार्केट छै कि पारक छै कतऽ की छै घुमि सकय छी घुमि सकय छी नइ चाहय छियै हम अहाँ जे छै कतौ रहि सकय छियै भारा लागत ओतना पैसा नहि छै तऽ हमरा पास हम कतऽ रहि सकय छियै मन्दिर आरमे केना रहि सकय छी मन्दिरमे तऽ आदमी छै हूँ लेडीजवला बात छियै मन्दिरमे केना रहि की छै जेन्स कहीं सुति रहबय लेडिसके लिये सुविधा चाही सुविधा चाहिये लेडीजके लिए रक्षा चाहिये कहीं रहयके लिये बिहारमे थोड़े भाय पुलिस रहय छै पुलिस अपने खा पीकऽ सुति रहय छै ओइ लेडीजके की पर हँ उ मे नहि ने रहि सकय छियै हमरा आरके रूम चाहियै बढ़िआँ ओतना पैसा नहि छै तऽ द्वारा मिल जेतय नहि भी मिल सकय छै सरकार मान कमो द्वारामे सरकार जे छै गरीब सबके पास ओतना छेबे ने करलय जे सरकारके देतय कतहु रहि सकय छै सरकारे जे छै टेक्स लेतय तऽ गरीब आदमी कतसँ देतय ओकरा पास कोनो रोजगारे नहि छै कोनो मजदूरिये नहि छै परदेसमे कोनो रोजगार छै तऽ बचय छै आर करबय दू टाका कमाइ सकय छी केतौ तभे ने हम घुमय लए एबय ठीके छै गऽ लागय छै रोजगार तब जइबय हमहूँ कोन अइसन रोजगार छै बतेबय तभे ने